हेलो पवन जी बात कर रहे हैं जी मै यहाँ जो आपकी सोसाइटी है ना त्रिभुवन सोसाइटी मेरा प्लॉट नम्बर दो सौ बाईस बाई दो सौ पचपन है मैं अभी अभी यहाँ नया आया हूँ रहने के लिए तो आप इलेक्टिसन है ना जी जी आप के बारे में बहुत सुना हूँ मैं इस आस पड़ोस में तो क्या है ना मेरे यहाँ पे इंभोटर तो लगा हुआ है और वो कनेक्ट नहीं हो रहा है और उसका जो तार कनेक्सन जाता है ना की मैन बोर्ड में और टी वी के पास वो शायद काम नहीं कर रहा अच्छे से जी जी जी और तो और थोड़ा छोटे मोटे काम हैं जैसे लाइट का भी तार ठीक से लगा नहीं है वो भी थोड़ा कभी कभी दिक्कत होता है चान थान का भी तार फार वो थोड़ा आप देख लेते थोड़ा तो अच्छा होता जी मेरा दो सौ बाईस बाई दो सौ पचपन ठीक है ये क्या एक दिन में हो जाएगा या ज़्यादा वक्त लगेगा इसके लिए ठीक है पैसे के बारे मे कोई दिक्कत नहीं है मैं तो वो सब कर लूँगा लेकिन क्या है ना कि जो सामान लगेगा जैसे तार और प्लोक स्विच उविच की जो भी चीज़ें लगेगा वो क्या आप की तरफ़ से होगा या उसको अलग से खरीद के लाना पड़ेगा मेरी तरफ़ से ठीक है शायद आप इलेक्टीसन है न तो आप का यहाँ पे ज़्यादा जान पहचान होगा तो अच्छे चीज़ें मिल जाएगा तो एक काम कीजिए आप एक लोग या कोई भी आदमी आप भेज दीजिए मेरे यहाँ पे वो आके देख लेगा क्या क्या लगेगा और कितना कितना लगेगा वो देख के एक लिख के चला जाएगा और जो भी पैसा लगेगा मैं आप को भेज दूँगा और आप खरीद के ले आना और आके क्या देखिये ना एक दिन में शायद हो जाएगा मुझे भी लगता है अगर हो गया तो अच्छी बात है नहीं तो जितने वक्त में हो जाएगा करना आप लेकिन ये दिमाग में रखना की काम अच्छा होना चाहिये मेरे लिए ठीक है आप तो मेरा प्लॉट नम्बर लिख लिए तो बन्दे क्या आज भेजेंगे और कल भेजेंगे ठीक है ठीक है ओके जी धन्यवाद